اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنا سکتے ہیں جیسے کہ سنچار کمنیوکیشن جیسے کہ آپ کو بات چیت کرنے میں دوسروں سے پرابلم نہ ہو اور سنچار کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کیا بتانا چاہتے ہیں اور دوسرے آپ کی بات سمجھ سکیں اور آپ دوسروں کی بات سمجھ سکیں سنچار میں آپ دوسروں کی بات تو سنتے بھی ہیں کہ وہ کیا کہنا چاتے ہیں سنسا سنچار میں نان ورول تھنگس بھی آتی ہیں جس میں کہ آپ بنا بولے ہی دوسروں کی بات سمجھ جائیں جیسے کہ کوئی اشارے ہوتے ہیں تو اس میں آپ سمجھ جائیں جیسے کہ کوئی بول نہیں سکتا ہے تو وہ اپنی اشاروں سے اپنی بات سنچار کرتا ہے اپنی بات سمجھاتا ہے اور اپنی اسکلس کو بڑھانے کے لیے جیسے ٹیم ورک سا ساموہک کاریہ جس کو آپ اپنی بڑھانے کے لیے جیسے کہ آپ گپ اسائنمنٹس کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے اپنی پڑھائی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور جیسے کہ ورک پلیس میں اپنی کام میں آپ ٹیم ورک بہت ضروری ہوتا ہے تو اب وہاں پہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے بات چیت کریں اور اپنا ٹیم ورک بڑھائیں اور جیسے کہ پرابلم سالونگ ہوتی ہے پرابلم سالونگ میں آپ اپنی پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہو کوئی بھی کٹھن پرستھتی ہے کوئی بھی کٹھن پریشانی ہے تو آپ یہ کوشش کرتے ہو کہ آپ اس کو ایزیلی سولو کر سکو اس کے لیے آپ کو اپنی گھر سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا جیسے کہ کوئی بھی پرابلم ہے یا پھر کوئی بھی تھنگ ہے جو ٹوٹا ہوا ہے تو آپ اس کو جوڑ سکو اور آپ اس کو سولو کر سکو اور اپنی اسکلس کے بڑھانے کے لیے جیسے کہ پلیننگ اور آرگنائیزیشن آپ یوجنا بنا سکتے ہو کسی بھی چیز کے لیے جیسے کہ اسٹڈی کے لیے آپ کو کوئی یوجنا بنانی ہے کہ آپ ابھی کیا پڑھو گے آگے کیا پڑھو گے یعنی ایگزام تک کے لیے کیا پڑھوگے اور آرگنائز کرنا جیسے کہ آپ آپ کا ٹیبل ہے اسٹڈی ٹیبل ہے یا پھر ورک پلیس پہ ٹیبل ہے آپ کو وہ آرگنائز کرنا ہے وہ گندہ پڑا ہے کہ آپ کی کام کی چیز کہاں ہے یہ سب چیزیں تو آپ اس کو آرگنائز کر سکتے ہو اور جیسے کہ سیلف مینجمنٹ آپ آپ اپنی چیزیں کیسے سنبھالتے ہیں آتم پروندھن آپ جیسے اپنی رسپانسبلٹی کتنی نبھاتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو آپ اس کو بڑھانے کے لیے اپنی رسپانسلٹی اپنا کام اچھے سے کیجیے ٹائم سے کیجیے اور دوسرو اگر آپ ورک پلیس پہ ہو اگر آپ کا کوئی کام ملتا ہے اس کو آپ ٹائم سے ختم کر کے دیجیے تاکہ آپ سیلف منیجمنٹ کر پاؤ اور اسکلس پڑھانے کے لیے آتا ہے جیسے لرننگ آپ آپ کچھ بھی لرن کر سکتے ہو جو کہ آپ کا کام آئے آگے آگے کے لیے جیسے کہ آپ کوئی کورسسز کر سکتے ہو آپ کی کوئی ہابی ہے تو اس کو بڑھا سکتے ہو آپ اسپورٹس میں حصہ لے سکتے ہو اور آپ آپ کو کوئی کمپیوٹر کورس کرنا ہے جو کہ آپ کی ورکس پلیس کے لیے کام آئے وہ کر سکتے ہو لرننگ آپ اپنی پڑھائی میں لرن کر سکتے ہو آپ کوئی نئی لینگویج لرن کر سکتے ہو اور اسکلس بڑھانے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی بہت مہتو پورن ہے آپ کو وہ آنی چاہیے تکنیکی چیزیں جیسے کہ آپ کو ورڈ پروسیسنگ آنا چاہیے آپ کو اسپریڈ شیٹ اور سینڈنگ ای میلس ای میلس کو کیسے سینڈ کرتے ہیں اور جیسے آفس میں اکوپمنٹس ہوتے ہیں آپ کو کیسے یوز کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ پرنٹر وغیرہ اور آپ کو سوشل میڈیا بھی سنبھالنا آنا چاہیے وہ ٹیکنالوجی میں ہی آتا ہے اور اپنی اسکلس کو بڑھانے کے لیے جیسے کہ ہائی لائٹنگ یور اسکلس جیسے کہ آپ نے جو بھی سیکھا ہے آپ اس کو ہا لائٹ کر سکو اپنی ریزیومے میں اپنے ورک پلیس کے آفس میں یا بتا سکو کہ آپ نے یہ یہ سیکھا ہے